नमस्ते नमस्ते

बात यही है कि हमारे इस्कूल में डेढ़ दो सौ बच्चे का जो है ड्रेस सिलवाना है तो ड्रेस सिलवाना है तो कब तक मिलेगा आप कुछ बताएँगे डेकोरेसन ठीक है उसी में हमारे विद्यालय का भी ले लीजिए और और वह बहुत जरूरी है

अच्छा सिल सिलने के लिए कितना आदमी हैं आपके पास सिलने के लिए कितना आदमी आपके पास हैं महीना भर तो बहुत ज्यादा हो गया सर अरे दस दिन का कारीगर को आप बढ़ा दीजिए थोड़ा यह दस दिन में नहीं हो पाएगा

तो उसका कुछ सिलाई कैसे सिलते हैं आप कपड़ा

होलसेल में दे रहे हैं ना

ठीक है तब देखिए जैसे क्या करना है तो कब तक आपके या तो कपड़ा भी आप ही का रहेगा ना तो कपड़ा आपका रहेगा ना

अच्छा अच्छा देख लीजिए थोड़ा

चलिए ठीक है देखते हैं